जय झूलेलाल मां मुंहिंजे फ्री टाइम में टी वी ॾिसंदी आहियां मोबाइल में गेम खेॾंदी आहियां मूंखे डांस वणंदी आहे मूंखे म्यूज़िक वणंदी आहे त मां म्यूज़िक ॿुधंदी आहियां मूंखे भॼन वणंदा आहिनि मां उहो बि ॿुधंदी आहियां प्लस मूंखे बुक्सूं पढ़णु वणंदो आहे उन खां पोइ मां न्यूज़ पेपर पढ़ंदी आहियां फ्री टाइम में न्यूज़ में छा थो थिए पियो उहो सभु मां पढ़ंदी आहियां उन खां पोइ मां मुंहिंजे ॿारनि खे सम्झाईंदी आहियां मुंहिंजे फ्री टाइम अगरि मूंखे थोरो फ्री टाइम मिले थो त मुंहिंजे ॿारनि खे कुझु सोल्यूशन उहो करणो हुजे बुकसिन जे अकोर्डिंग त मां उन्हनि खे बि पढ़ाईंदी आहियां उन्हनि खे सम्झाईंदी आहियां उन्हनि खां पोइ ॿारनि जी पढ़ाई थी वेंदी आहे त पोइ उन्हनि जो फ्री टाइम थींदो आहे त उहो थोरी देरि मूंसां गॾु खेॾण जो बि चवंदा आहिनि की मम्मी असां सां गेम खेॾो त मां उन्हनि सां गॾु थोरी देरि टाइम स्पेंड कंदी आहियां गेम खेॾंदी आहियां उन खां पोइ अगरि थोरो मूंखे फ्री टाइम मिले थो त मूंखे कंहिंसा फोन ते ॻाल्हाइणो हुजे थो मां उहो ॻाल्हाए करे मुंहिंजो कुकिंग जो पैशन आहे मां उहो बि कंदी आहियां